ہیلو سویگی كسٹمر كیئر سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ كو فون اس لیے ملایا ہے كہ آپ ابھی ایک گھنٹے پہلے میں نے لنچ كے لیے آڈر دیا تھا جس میں چار روٹیاں تھیں اور كباب تھے اور چكن بریانی تھی اور مٹن قورمہ تھا اور اسی طرح سے دو بوتل كولڈ ڈرنكس تھیں تو سر میں نے آپ كو فون اس لیے كیا تھا كہ آپ ابھی تک تو میرا آڈر نہیں ملا ہے اور میرے آڈر میں جو ہے چار روٹیاں كے بجائے دو روٹیاں كر دی جائیں اور دو بوتل كولڈ ڈرنكس كے بجائے ایک بوٹل كر دیجیے كیوں كہ میرے گھر پر كچھ مہمان آ رہے ہیں انہیں مجھے كھانا كھلانا ہے اب آپ جتنی جلدی ہو سكے میرے گھر بھجوا دیجیے میں نے آپ كو اپنا پہلے سے ایڈریس سینڈ كر دیا ہے مہربانی ہوگی شكریہ